बर' रावनि बाहायनाया समजों लोगोसे दिनै गोबां रोखोमनि सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै गुबुन रावफोरनि खाथियाव थानानै माखासे बर' सुबुंफोरा बर' रावखौ बाहायनो रोंलिया बिथांमोना गुबुन हारिनि रावखौ बाहायनानै दिनै मोजां मोनो नाथाय बिथांमोना बर' हारिनि रावखौ बिथांमोना रायज्लायनो बारा रोंलिया एबा गोबाङानो दिनै बर' हारिनि रावखौ रायज्लायनो रोंलिया माखासे उदालगुरि जिल्लायाव थानाय माखासे बर'फोरा दिनै गोबां अस'मिया हारिनि रावखौ बिथांमोना बाहायो बर' रावखौ बिथांमोना खम बिबाङै बाहायो बावैसो सिगां आङो माखासे लोगोफोरखौ लोगो मोनदोंमोन जायफोरा बर' रावखौ बिथांमोना रायज्लायनो रोंगौब्लाबो बिथांमोना गोबां अस'मिया राव बिथांमोना सोस'न्नानै रायज्लायो बिथांमोना बर' रावखौहाय गोबां बावगारलांनो हमबाय लासै लासै गुबुन हारिनि गोहोम गोग्लैनायाव दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे रावफोरा दिनै सोदोब गैया जायखौ जोङो गुबुन हारिनि राव सोस'न्नानै जोङो बाहायनो गोनां जायो दिनै जोंनि बर' रावआ समजों लोगोसे गोबां गुस्लायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों समआ दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि रावखौ जौगानायबो लाबोदों आरो माखासे जायगायाव बर' हारिफोरा रावखौ बावगारलांनो हमदों जायनि जाहोनाव दिनै बर' हारिनि रावआ माखासे जायगायाव गोग्लैलांसिननो हमदों आरो माखासे जायगायाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों जेरै बि टि ए डि नि सिङाव थानाय माखासे जिल्लाफोराव दिनै बर' रावआ गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों नाथाय माखासे जायगाफोराव बर'फोर दं नाथाय बिथांमोना बर' रावखौ राज्लायलिया आरो बिथांमोना बर' रावखौ रोंलिया बेफोर गासैबो दिनै गुबुन हारिनि गोहोम गोग्लैनायानि सायाव जादों होननानै जों मोनथिनो मोनो आरो बेनि थाखायनो बर' रावआव दिनै सुख'हायि गोहोम खोख्लैदों नेपाल आव थानाय बर' फोराबो दिनै गोबां राव गावनि रावखौ रोंलिया बिथांमोना नेपालि बाथ्रा रायज्लायो नेपाल जों बिथांमोना राव रायज्लायो